आं मोजां मोनसिन्नाय बिजाबनि सिरिज दं बियो जाबाय रावखान्थि आं बिखौ ओरैबायदि मोजां मोनो मानोना बे रावखान्थि बिजाबाव गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि फारिखान्थिफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो रोङैफोरखौ जों सोलोंनो हायो रावखान्थि बिजाबखौ जों फरायनानै बायदिसिनानि बायदिसिना बायदिसिना जोङो रोयिखौ सोलोंनाे हायो जेरै जोङो रावखान्थि बिजाबनिफ्राय जोङो भाषा भाषाखौ जों सोलोंनो हायो जेरै इंलिस ग्रामार इंलिस रावखान्थि आरो बर' रावखान्थि बेफोरखौ जों फरायनानै बर' बर'वाव मा मा फोरखौ जोङो सोलोंनानै मा माखौ जोङो सोदोबफोरखौ जोङो थिग माबा थिग खालामनो हायो जेरै बर' रावखान्थियाव बायदिसिनानि सानराय आखुथाइ मुंमा मुंराय बेफोरखौ जों सोलोंहोयो बेफोरनिफ्राय जोङो सोदोबफोरखौ बायदि रोखोमै साजायनो हायो जेरै मोनसेनि आरो बायदि रोखोमै साजायनो हायो आरो रावखान्थिनिफाय जोङो रावखान्थिनिफाय जोङा रों माखासे थालांनाय था थालांनाय आखरफोरखौ जोङो बुजिनो हायो आं बे बिजाबफोरखौ मान गोबां खेब फरायबोबाय मानोना जेरै फुङाव बेलासेयाव आरो मोनाबिलियाव माने आङो रावखान्थि बिजाबखौ गोबां खेब फरायबोबाय दङ आरो उनावबो फरायबाय थागोन